मिकी रोटी बनाने दा बड़ा शौंक ऐ मिकी नमीं नमीं चीजां बनाने दा बड़ा शौंक ऐ ते जियां हून सारें गी पता ऐ कि मैं घर च अपने घर च मैं ईयो रोटी बनानी ते भाई मैं अपनी जेह्ड़ी रोटी बनानी सारें दे सोआद दा ते तरीके दी बनानी ते नमीं नमी चीजां अपनानी जियां किसे गी कुछ पसंद ऐ किसे गी कुछ पसंद ऐ ते में उस तरीके दी अपनी जेह्ड़ी रोटी ऐ ओह् बक्खरे बक्खरे तरीके दी बनानी सारें दे सोआदा दे अनुसार बनानी होनी ते हून लोग हून मेरे घर जेह्ड़े मेरे माम्में ऐं मेरे माम्मे होर ऐं जेह्ड़े उनेंगी खीर बड़ी पसंद ऐ ते उनें खीर दाल चीनी आह्ली खीर बड़ी पसंद ऐ उं'दै आस्तै मैं स्पैशल दाल चीनी आह्ली खीर बनाइयै दिन्नी होन्नी ते जियां जियां जिसी जो जो चीजां पसंद ऐ मैं उनेंगी उं'दे उं'दे सोआदा दा तरीके दी सब्जियां में शैल उनेंई रोटी बनाईयै खलानी होन्नी ते भाई मिकी बड़ा मज़ा आंदा एह् सब बनाने दा नमीं नमी चीजां सिक्खने दा नमीं चीजां बनाई बनाइयै सारें गी खलाने दा भाई मेरी भैन गी लच्छे आह्ली परोंठियां बड़ी पसंद ऐ ते में उह्दे आस्तै अज्ज नमें तरीके दी लच्छे आह्ली परोंठियां बनाईयै खलाई उनेंई थेपला बनानी शैल उसी मेरी भैन गी थेपले बी बड़े पसंद ऐ ते में थेपले बनाई बनाइयै बी बड़े खलानी होनी नूडल अजकल दे जेह्ड़े बाह्रों नूडल थ्होंदे पर अज कल हून में घर बनाईयै अपनी भैन गी शैल देस्सी घ्यो दे बनाइयै खलानी शैल तरीके दे ना कोई मता मैदा शैदा आटे आह्ले बनाइयै खलानी शैल उह्दे सेह्त आस्तै बी शैल ते सोआद दा सोआद होइया ते रोज़ सब शैल बनाइयै खलाना शैल सारें गी मली तलियै खलाना ते भाई मिकी रोटी बनाने च बड़ा मज़ा आंदा ऐ ते नमी नमी चीजां सिक्खने दा बी बड़ा मज़ा आंदा ऐ ते मैं अपनी चाचियें कोला ताईयें कोला मम्मा कोला मम्मियैं कोला बी बड़ी शैल सिक्खनी होनी एह् चीजां बनाना नमी नमी ते जेह्ड़े सारें दे सोआदा दे अनुसार में रोटी बनान्नी होन्नी ते भाई जेह्ड़ी रोटी होंदी ओह् अन्नपुर्णा आखदे लोग अन्नपुर्णा होंदी साढ़ी जेह्ड़ी रोटी ऐ अन्नपुर्णा होंदी भाई मैं रैसिपि जेह्ड़ी बी बनानी ते सारें दे सोआदा दे अनुसार बनानी सारें दे सोआद बक्खरे बक्खरे होंदे भाई में सारें दे बक्खरे बक्खरे सोआदा दे तरीके दे बनान्नी होन्नी ते में जद बी कोई नमीं चीज़ बनानी होनी ओह्दा सारा समान त्यार करियै फिर ही नें चीज़ बनान्नी होन्नी पूरे स्हेई तरीके नावल साफ सफाई दे नाल बनान्नी होन्नी ते पूरे अपने परिवार आह्लें गी खलान्नी होन्नी खुशी नाल खलानी होन्नी ते भाई मेरी रोटी खाइयै सारे परिवार आह्ले खुश होंदे ऐं अपने आंढियें गोआंढियें गी बी में क'दें जदूं में क'दें नमीं चीज़ बनानी ऐं ते भाई में सारे अपने म्ह्ल्ले ई खलान्नी ऐं ते मेरे सारे आंढी गोआंढी मेरे रिश्तेदार सारे बड़े खुश होंदे आखदे पुत्तर तूं रोटी बड़ी शैल बनान्नी होन्नी ते भाई रोटी मिगी बनाने मज़ा आंदा ते एह् सब मैं सिक्खनी अपनी मम्मी कोला ते मेरी मम्मी मेरे कन्नै बड़ा करदे ऐ कि बच्चा इ'यां बनाया कर इ'यां करा कर ते मिकी रोटी बनाने च बड़ा मज़ा आंदा ते में सारें दे सोआदा दे अनुसार बनान्नी होन्नी जि'यां जि'यां जिसी जिसी जो चीज़ पसंद ऐ में उसी तरीके दा ओईयो सोआदा नाल बनान्नी होन्नी रोटी ते रेही गल्ल हून लोग करदे कि क'दें बार रोटी बनांदे बनांदे लोगें गी सब्जियें च कोई बी चीज़ बनाने अस ते उदे च कदें कुतै साढ़े कोला लून बड़ा मता होई जंदा ते लून घटाने दा तरीका अस करने होने देस्सी उपाए कि आटे दी टोई बनाई लैनी ते आटे दी टोई बनाइयै टोई अस बोलदे ना पेड़ा पेड़ा बी बनाइयै ते ओह्दे बिच पाई ओड़नी ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा ओह्दे कन्नै जेह्ड़ा लून होंदा ओह् थोह्ड़ा घटी जंदा ओह् जेह्ड़ा आटे दा होंदा ओह् सोक्की लैंदा ते जेह्ड़ा असें चीज़ बनाई दी होंदी ओह्दे च थोह्ड़ा ठीक रेही जंदा ते क'दें कुतै साढ़े कोला मर्चां बड़ियां मतियां होई जंदियां ते मर्चां घटाने दा तरीका होंदा देहीं पाना थोह्ड़ा ओह्दे च देहीं पाह्गे ते ओह् बड़ा सोआद बनी जंदी ऐ चीज़ ते भाई स्हानू शैल मना कन्नै अगर रोटी बनागे कुछ बी चीज़ बनागे ते बड़ी शैल बनदी ऐ ते मेरा इयो तरीका ऐ रोटी बनाने दा कोई बी चीज़ मैं बनानी अपने दिला नाल दिला कन्नै बनान्नी शैल मन लाइयै बनान्नी ते सारें दे सोआदा दे अनुसार बनानी होनी ते सारें दे में अपना जो बी मेरा बनाने च जद में नमीं रैसिपी बनानी आं कुछ बी करनी ते बदली बदलियै बनानी सारें दे सोआदा दे अलुसार बनानी होनी शैल तरीके नाल ते कोई मिकी कोई ओह् नी ऐ कि मैं करगी खराब चीज़ ते नेईं ऐसा कुश नी ऐ मेों राम नाल मज़े कन्नै बनान्नी हर इक चीज़ शैल तरीके नाल साफ सफाई नाल सफाई जुत्थे सफाई पैह्ले साफ सफाई कीती दी होग फिर मैं कोई चीज़ बनाना शुरू करगी शैल तरीके दी हर इक चीज़ बनान्नी हर इक चीज़ सैट करियै फिर ओह् चीज़ बनानी हर इक चीज़ गी सारे परिवार नु बना के खलानी ते सारें दे सोआद अनुसार ओह् चीज़ बना के खलानी मेरे घर बालां नू नेरे परिवार आह्लें गी मेरे हत्था दी बनी दी दाल चीनी आह्ली चाह् चाह् बड़ी पसंद ऐ ते में सारें गी दाल चीनी आह्ली ते गुड़ा बाली चाह् बना के पलांदी पेई ऐं ते मेरे परिवार आह्लें गी चाह् ते मेरे हत्था दी गुड़ आह्ली ते दाल चीनी आह्ली चाह् बड़ी पसंद ऐ ते में ओह् सारें गी खुशी खुशी नाल पलानी होन्नी दाल चीनी आह्ली मिट्ठी सुन्ड कैंहदे पे न मिट्ठी सुन्ड आखदे न जिस्सी उदी में खीर बनाइयै दिन्नी होन्नी ओह् बी बड़ी सोआद बनदी ऐ बड़ा मजां आंदा खाने दा स्हानू सारें गी ते भाई बड़ा मज़ा आंदा ऐ साह्बू दाने दी खीर जेह्ड़े आखदे ओह्दे च में मासा हारी दाल चीनी पाई ओड़नी ओह्दे कन्ने खश्बू होई जंदी इक तरीके दी ते इक तरीके दा सेह्त आस्तै बी शैल होई जंदा सब ते शैल आखदे बा हैन कि शैल खाओ शैल लाओ ते भाई में सारें दे सोआदा दे अनुसार बनान्नी होन्नी रोटी बदली बदलियै बनान्नी होन्नी ते शैल सेह्तमंद चीजां बनानी ते हर इक मेरी सफाई आह्ला कम्म शैल हत्थ धोई धाईयै रोटी बनान्नी सारें गी खलानी शैल रैसिपी बनाइयै ते ते सारे दी सेह्तमंद खलानी ते मेरी जेह्ड़ी रोटी होंदी ऐ ओह् इक दम साफ सुथरी ते सारें दे सोआद अनुसार बनी दा होंदी ऐ शैल तरीके ताल साफ सुथरी